सर मुझे कुछ ऑर्डर करना था आप बता सकते हैं आपके पास क्या क्या मेन्यू में है सर बैज में बताइए

ओके और सर नॉन वेज में

सर मेरे को एक तो आप पालक पूरी कर दीजिए बेज में से और नॉन वेज में भोपाली गोश क़ोरमा और फिश टिक्का सर तीन तीन प्लेट कर दीजिएगा दोनों

नहीं आपको घर पर भेजना होगा डिलीवरी

मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूँगा

मैं एड्रेस आपको सेंड कर दूँगा और मीठे में सर क्या क्या मैं थोड़ा सुन नहीं पाया सर अच्छा ओके

ठीक है कितना टाइम लगेगा लगभग बता सकते हैं अच्छा आधा घण्टा थोड़ा देख लीजिएगा थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्या है हमें बाहर भी निकलना है तो थोड़ा

ठीक है मीठे में भी कुछ रबड़ी भेज दीजिएगा एक चीज़ ये काम कीजिए

हाँ ओके ठीक ठीक है ओके थैंक यू

जी ओके मैं मैं वाट्सअप कर देता हूँ ठीक ओके ओके